हा हैलो हा हरिओम जी हा जी मूंखे साड़ियूं खपंदियूं हुयूं हा पूनम जीअन जीअं रेशम जी वग़ैरह साड़ियूं मीडियम रे हा हा

अरे असांजी जीअं मीडियम रेंज खां वठी हाई में बि हलंदी जीअं शादीअ लाइ खपनि ऐं थोरी ॾिए वठ लाइ खपनि हा ॾिए वठ लाइ बि खपनि ऐं शादियुनि लाइ बि खपनि सभु खपनि मतिलबु ॿ ॿ चारि चारि हा मतिलबु जीअं सिल्क में बि हली वेंदी ऐं जेकी पूनम जी साड़ियूं ईंदियूं आहिनि थोरी हल्के में बि हूंदियूं आहिनि न जीअं कपड़ो थोरो सॉफ्ट हूंदो आहे हा हा उन हा हा थोड़रो हल्की फ़ुल्की कढ़ाई हा भले ॾेखारियो न ऐं बॉर्डर बि हुजे जिन में थोरो ॿई हली वेंदियूं मतिलबु जेकी सुठी लॻंदियूं मूंखे मां हुन हिसाब सां वठंदसि साड़ियूं हा हा हा हा हा हा न न ॿई खपनि मूंखे हा अच्छा त हिन में कोई कलर प्रिंट अच्छा अच्छा अच्छा तव्हां मजंटा कलर ॾेखारियो हा मजंटा कलर ॾेखारियो अछ हा अच्छा अच्छा हा हा न सुहिणी आहे सुहिणी आहे सुहिणी आहे हा हा हा मजंटा हा हीअ साइड में रखो ऐं हाण ॿ टे जरा थोरे बनारसी में ॾेखारियो थोरो हिकिड़ो हीअ साइड रखो हा मतिलबु हिक त बूटी में बि ॾेखारियो ऐं चौड़े बॉर्डर में ॾेखारियो प्लेन में न खपे

अच्छा हा हा हा तव्हां हा बूटी वारी ॾेखारियो हा हा बूटी वारी ॾेखारियो हीअ प्लेन न खपे मुंहिंजे ॿार खे प्लेन न गुड़िया खे पसंदि ईंदी न कलर में जीअं थोरा ब्राउन शेड कोन हूंदा आहिनि जेके खिलतल हूंदो या चॉकलेटी कलर हूंदो आहे जीअं हा हा हा फिरोजी हा थोरो लाइट फिरोजी हुजे थोरो डार्क आहे इहो थोरो थोरो हा थोरो लाइट में ईंदो आहे न हिकिड़ो हा हा पिस्ताई कलर हलंदो उहो ॾेखारियो

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा त ठीकु आहे पोइ इहा थोरी साइड में रखो हुन मजंटा सां गॾु रखो हिन खे ऐं बाक़ी हिकड़ी थोरी चौड़े बॉर्डर में ब्राउन टच में ॾेखारियो कोई हा हा हा हा वाइन हले त पियो हल ॾेखारियो वाइन ई ॾेखारियो पोइ ॾिसां अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीकु आहे हिन में हा आहे त सुठो त हिन में ॿियो बि कोई शेड आहे हलो अच्छा इन खे बि साइड रखो तव्हांजी ॻाल्हि मथे पोइ ॾिसां थी जेको सम्झ में ईंदो हुन हिसाब सां चओ था त बाक़ी हा हिकिड़ो रैड कलर में कोई ॾेखारियो बढ़िया न्यू मैरीड खे रैड कलर सुठो लॻंदो आहे न ईअं लेकिन ज़्यादा उहो देहाती वारो रैड न ॾेखारिजो थोरो जीअं हा हा हा हा ॾेखारियो ॾिसां कीअं आहे अच्छा अच्छा हा त लेहरिया ॾेखारियो हा लेहरिया ॾेखारियो न पर तव्हां इहा वारी बूटी वारी रैड रखो जेकी आहे न इहो न लेहरी हा लेहरिया न रखो हा ॾिए वठ लाइ जीअं मीडियम रेंज में हुजे जीअं भई ॾेअणी कंदी आहिनि न माण्हुनि खे हा प्रिंट में कोई ॾेखारियो हा हा हा प्रिंट में ॾेखारियो नंढी प्रिंट ते हा ठीकु आहे इहा हिन में ॿिया कलर प्रिंट हा या ॿारह खनि खपनि हा हा न न लाइट न ज़्यादा लाइट बि न खपे ज़्यादा डार्क बि न ईअं मीडियम कलर हूंदा आहिनि न जीअं सभिनि खे सही लॻनि ॾियण में मतलब लाइट बि कंहिंखे नथा सम्झ में अचनि डार्क नथा सम्झ में अचनि हा इहे ॿ साड़ियूं कढो नीरी आहे हिकड़ी थोरी सी हल्की सी ऐं हिकु थोरी रैड टच में आहे उहा हा हा हा हा ॾेखारियो हा ही वारी जेको जेको गुलाबी सो रंग आहे न उहो ॾेखारियो खोले करे हा हा इहा ई हा इहा ई साइड कयो हिकिड़ो मल्टी कलर में ईंदी आहिनि साड़ी जें में हाथी घोड़ा ठहियलु हूंदा आहिनि माई आहे कम वारी माई आहे उन्हनि खे बि त ॾियणी पवंदी आहिनि न शादीअ में त हा उहे हाथी घोड़े वारी चवंदियूं आहिनि मायूं कम करण वारियूं हा उन में हा बंधेज में हा ॾेखारियो उन में ॾेखारियो माइयुनि लाइ ई खपनि हाणे जीअं हा हिन में ई हा इहे सही आहिनि हा इहे चारि कलर हिन मां कढी छॾो इहे चारि कलर इहे ई सत थी वियूं हा हिकड़ी मजंटा थी वई हिकड़ी फिरोजी तव्हां चयो हा चार इए अठ थी वियूं आहिनि न हा टे हुन में अठ अठ थी वई अठ साड़ियूं अच्छा अच्छा ठीकु आहे हा इहो ई हा डिस्काउंट लॻाइजो बढ़िया तरीक़े सां हा हा अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे

हा ओके ओके हा ओके महिल पैक करायो मां जेसि ताईं ॿियो मार्केट में ॾिसां सामान ओके हरि हरिओम हरि ओके ओके हा हा बिल्कुलु ज़रूरु ईंदासीं बढ़िया ओके हा थैंक्यू हरिओम